आताची यंग भुरगीं जी आसा तेका रोजगारा खातीर खूब चैलन्जीस फेस करचे पडटा जशें एजुकेशन कोलीफीकेशन तांच्या कडेन आसता पण तेंका जाय तशे जॉब मेळना फोर इग्जैम्पल डी एड बी एड केल्ली भुरगीं स्कुलानीं इन्टर्व्यूक वतात पण तेंका जाय तशे जॉब मेळना तेज्या खातीर खूब प्राब्लम्स तेंका फेस करचे पडटा म्हणून मागीर ती प प्री प्राईमेरी सेक्शनान वता म्हणजे जोब नासल्या कारणान ती खंयच्याय फिल्डान वचून मागीर ती जॉब ऐकसेप्ट करतात